खुलुमबाय आखाइजों सुनाय जे आरो बाजाराव बायनानै मोन्नाय सि बेजों जोबोर दिफारेन्स दङ मानो होनबा बाजाराव बायनानै मोन्नाय सिया गथ'नियानो जा गिदिरनियानो जा माने गावनि गोसो बायदि दिजाइनजों जाया आरो लुबैनाय बायदि जाया माने आखाइजों सुनाय बेबा हले गावनि गोसो बायदि माने दिजेन नांगौबाबो दिजेन बानायनो हायो बिनिफ्राय गथ'फोरनिब्लाबो गिदिरनिब्लाबो गोसो बायदि जखा सुनानै बानायनाय जायो ओमफ्राय गान्नोबो मोजां जायो आखाइजों सुनाया ओमफ्राय हाथाइआव बाजाराव बायनानै मोन्नाया बाजाराव बायनानै मोन्नाय जिया मानो होनबा गोसो बायदि फ्रिबो गान्नो मोना मानो होनबा आखाइजों सुनाया गोसो बायदि फ्रि गावगावनि माने देहा सोलेरखौ फ्रि एबा मोजां मोनो गान्नो ओमफ्राय बाजाराव सुनाया खिन्थु खालारखौ मा नांगौ बेखौ मोनगोन खिन्थु नाम्बारखौबो मोनगोन खिन्थु थेवब्लाबो माथिंबा मोनसे माहोनो गावगावनि देहायाव रेजेक मोनो आरो जेनबा बबेथिंबा साइदाव माबेबा खनायाव माने इसेब्लाबो बोरैबा माने रेजेक मोन्ना लायो आरो गावखौनो ओमफ्राय आखाइदो सुनायाबा सिन्था गैया मानो होनबा जखा सुनानै सुनाय जाखायो नालाय ओंखायनो ओंखायनो गान्नोबो मोजां जायो नुनायावबो मोजां जायो ओमफ्राय ओरैनो मालाइ नुनायाबो मोजां नुयो ओमफ्राय आरो सुथाब खानानै बाजाराव फान्नायाबा माने जि जिफोराबो खायसे मोजां जाया इसे खेबसे खेबनै सुबानो बोरैबा जायो ओमफ्राय जोंनि आखाइदो सुनायाबा सुबाय थाबाबो सुबाय थाबाबो जेबो जाया बेनो बे थाबाय थायो माने गोबाव जोंसो गाज्रि जायो जोंनिया आखाइजों सुनाय जिया बेनिखाइनो बाजारनि सुथाबनानै फान्नाय बे जिखौ आं मोजां मोना ओंखायनो ओह सब मोनसेजोंबो मोनथारैयाव माने नांथारगोआव माने गान्नो गोनां जायो मोजां मोनाबाबो खिन्थु थेवबो आं मोजां मोना बाजारनि ओंखारनाय जि बायनाइखौ ओमफ्राय आखाइजों सुथाबनाय गथ'फोरनियाबो माने ओह मोजां गान्नो मोजां मोनो गथ'फोराबो ओमफ्राय मोजांबो जायो ओंखाइनो फारागा बेनो बायनाया इसे बोरैबा ओमफ्राय आखाइजों सुनाया मोजां बेनो आरो मोनसे फारागा दा आं मा होन्ना बुंबावनो बे खिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'बाय एसेनोसै खुलुमबाय